जी हाँ मैं मेरे द्वारा बनाया खाना पसंद करता हूँ मुझे मेरे द्वारा बनाया खाना खाना बहुत ज़्यादा प्रिय है मैं दूसरों को अपनी रेसिपी सीखाने का संदेश भी देता हूँ और मैं दूसरों को खाना बनाना सिखाता भी हूं क्योंकि जब मैं खाना बनाता हूँ तो दूसरे लोग मुझसे पूछते है कि आपने इसको कैसे बनाया तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने इस तरीके से और ऐसे खाना बनाया है और दूसरों को भी मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो वो खुद मेरे जैसा खाना बनाने के लिए मेरे से पूछते हैं और सब्जी में वो रेसपी बनाना सिखते हैं कि आप रेसपी किस तरीके से तैयार करते हैं तो मैं उनको जो भी जिस तरीके से मैं बनाता हूँ उसी तरीके के टिप्स उनको सिखाता भी हूँ कि आपको इस तरीके से खाना बनाना है और किस तरीके से नहीं और इतना देर इसको खाने को गर्म करना है क्योंकि जिस तरीके से हम रेसपी को गर्म करेंगे उसी तरीके से हमें खाना में स्वाद आएगा